औ खोनादों औ औ औ एह औ औ औ ए बानलुआथ' एसे फोरानदबनांगौ आरो एसे फोराननानैहाय ओमफ्राय थावखौ गुदुं खालामदो थावखौ गुदुं खालामनानैहाय फुसुनांगौ एसे गुसु खुलुमनांगौ ओमफ्राय औ गुसु खालामनांगौ आरो औ ओमफ्राय सामब्राम गुफुर नांगौ मिट मस्ला नांगौ आरो बेखौ नांथारगौ आरो सामब्राम गुफुर मस्ला बेफोरखौ नांगौ ओमफ्राय बै बथल दिंग्रिनि गैया होमबा बथल गुबै नै बेहाय सोयो औ बेहाय सोयोबा साबसिन जायो आरो औ दिंग्रिनि बथलाव सोयोबा साबसिन जायो ओमफ्राय बे जों ओरैनो भयाम माबा दङ ना प्लासटिकनि भयाम नै बेसोरो मोनामो आरो औ औ दिंग्रिनि बथलाव सोनांगौ ओमफ्राय सोनानै बेयो नोंनि बानायनायनि ज'खायावसो नोङो बानलुखौ नों बेसे गोबां बानायगोन नै बेखौहाय नोङो आयदिया खालामनानैसो सोनांगौ आरो नोंनि बानलुवा नों बेसे गोबां आसार खालामनो नागिरदों नै बेखौहाय नोङो आनदास खालामनानैसो सोनांगौ औ बिदिसो सेरसे सेरनैआवहाय बिदिनो आधा लिटारसोआनो थोहैगोन खोमा औ

एसेल' फोरानदब्बाबो जायो एसेल' ओरैनो लह्रायनायनि आनथाल' औ बांद्राय गोरान रानख्रेबद्रायबा मोजां जानाय नङा नालाय बेनिखायनो एसेल' लह्रायहोनांगौ आरो ओमफ्राय सोनांगौ भयामावहाय संख्रि एसे होदो ओमफ्राय जिरा मस्ला सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होदो आरो होमबानो जाबाय बेयो औ औ दे जेबो नङा दे औ औ औ औ औ दे जेबो नङा सोंखानांगौ औ औ